आंनि गिबि खेब लाजेन्नाया सावगारियानो जाहैबाय मोनसे पेमेलि पट' एबा सावगारि जायखौ आं जेब्ला मबाइल लाजेनदोंमोन अब्लानो आं बे सावगारिखौ लादोंमोन अब्ला बै समाव आं आंनि बैसोया जाहैदोंमोन जिदाइन बैसो जादोंमोन आं अब्ला आं बे मबाइलखौ एबा जेब्ला गिबि खेब मबाइल लादोंमोन अब्लानो आं बे सावगारिखौ लाजेनदोंमोन